ہیلو ہیلو میم گڈ مورننگ میم جی میم جی میم آپ کو کیا کیا چاہیے جی میم آپ کو سب مل جائے گا ہول سیل ریٹ کے ریٹ میں جی میم آپ کو وہ بھی مل جائے گا میم ہمارے پاس وہ کئی طریقے کے ہیں اور کئی برانڈیڈ بھی ہیں لیکن اسٹاٹنگ وہ ہے چار سو سے چار سو کا ہے کچھ پانچ سو کا بھی ہے کچھ سات سو کا ہے ساڑھے سات سو کا ہے اور جو اچھے بارانڈیڈ کا ہے وہ آپ کو نو سو ایک ہزار تک کا بھی مل جائے گا میم یہ ہے کہ جو آپ چار سو والا لیں گے وہ لوکل ملے گا آپ کو وہ اس کی کوئی گیرنٹی اتنی نہیں ہے تین مہینے کی گیرنٹی ہے اس کی اور جو برینڈیڈ ہے اس کی ایک سال کی آپ کو گیرنٹی ملے گی جی میم آپ کو وہ بھی مل جائے گا ہول سیل ریٹ میں بھی اور رٹیلس ریٹ میں بھی دونوں ہی مل جائے گا آپ کو میم اس کے لیے آپ آپ کو لیکن اس کو درجن کے حساب سے لینا پڑتا ہے اس طریقے سے آپ کو پیکٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں آپ ہاں آپ کو پیکٹ کے حساب سے لینا پڑے گا پین کے میم آپ کو کم سے کم سات آٹھ پیکٹ لینے پڑیں گے اور پیپرس کے بھی آپ کو پا سات آٹھ بنڈل لینے پریں گے اور اس کو ہول سیل ریٹ میں وہ آپ کو مل جائے گا جی میم آپ کو میپ بھی مل جائے گا ہمارے پاس آپ کو کون سا میپ چاہیے جی میم آپ کو دونوں مل جائے گا کتنا چاہیے آپ کو جی میم آپ کو ہول سیل میں بھی مل جائے گا شکریہ میم میم ہماری شاپ صبح نو بجے سے شام کے نو بجے تک کھلی رہتی ہے آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں جی میم ہم ہوم ڈیلیوری بھی کر دیں گے جی میم نو بجے تک کھلی رہتی ہے آپ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں میم سنڈے کو تو شاپ بند رہتی ہے اور جی میم اور دن کھلی رہتی ہے اوکے میم تھینک یو میم شکریہ